पूर्णिया सऽ आबि रहलो छै आओर आबऽ मे कोइ दिक्कत नहि छै या शाममे ट्राफिक जाँच ऊँच मे मिली जेतै दिक्कत भए जेतै या रोड जाम उम भए गेलै तऽ बगल सऽ रस्ता होते हुए दीवानगंज आबि सको छै रस्ता छै बगल होते हुए